دیکھیے ہمارے گاؤں کے ہمارے گاؤں کا جو اسکول ہے اس اسکول کے اندر تاریخ اور ہسٹری عمدہ اجود اچھے خوبصورت طور پر پرھائی جاتی ہے جس کی بنیاد پر بچے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تاریخ کا اسٹڈی کرتے ہیں تاریخ کا غور و خوض کرتے ہیں پھر وہ تاج محل کو کس نے بنوایا مغلیہ سلطنت کی حکومت کتنے سال رہی مسلمانوں کی حکومت کتنے سال رہی مسلمانوں کا قبضہ مسلمانوں کا تصرف اس ملک پر کتنے سال رہا تو پڑھانے کی بنیاد پر چاہے وہ مسلم سمودائے کے بچے ہوں چاہے وہ چاہے وہ نان مسلم سمودائے کے بچے ہوں اس ہسڑی کا مطالعہ کرنے کے کرتے ہوئے وہ جانتے ہیں کہ مغلیہ مغلیہ سلطنت کی حکومت کتنی سال رہی اور تاج محل کو کس بادشاہ نے بنوایا تھا اسی طرح مدرسوں میں مدارس کے اندر جو ہے اسلامی اسلامی اسلامی اسلام کے جو اسلامی اسلامی اسلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے پھر اس اسلام کا مطالعہ کر کے اسلامی اسلامک پڑھائی کی اسلامک پڑھائی کے بارے میں بتایا جاتا ہے جس اسلامک جو جس اسلام کو پڑھ کر ہم لوگ تاریخ سمجھتے ہیں تاریخ کا مطالعہ کرتے تاریخ کا اسٹڈی کرتے ہیں تاریخ کے اندر غور و خوص کرتے ہیں پھر ہم جانتے ہیں پھر ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان مسلمانوں کی حکومت کتنے سال مغلیہ سلطنت کی حکومت کتنے سال رہی تاج محل کو کس بادشاہ نے بجایا اور خواجہ اسی طرح غریب نواز کو